मालाबा टाउननिफ्राय गामिफ्राव थांनाय जायोबा गोबां खस्थ' जायो मानो होनोबा अबेबा अबेबा गामिया सिं सिङाव गोथौ गोथौआव दंहैयो जायफोराव कारेनफोरबो थांस'वा आरो टावारफोरबो नांस'हैया मबाइल लायरायनोबो जोबोद प्रब्लेम जायो आरो कारेनाबो मोनाबाथाय गोबां प्रब्लेम खालामो मानो होनोबा लामाफ्रानो मोजां नङानालाय बेनिखायनो गोथौ गोथौ गामिफ्राव दासिमबो कारेना सहैजोबाखै आरो सोरबा लोमजानाय सोरबा माबा जानाय सोरनिबा निदानाव थांनायाव जों बेहायनो हान्था मेला गारि मथर लांनांगौबाबो हाया जायो मालाबा बिदियावनो जोङो थि समाव मानिबा जेंनाफोराव गोलैयोबा मानसिफोरखौ हेफाजाब होनो हास्लाबै बेफोरबादि जानाय जायो आरो बिनिखायनो हान्था मेला खालामनायाव लामा मोजां नङाबा मानसिफोरा जोबोद जेंनायाव गोलैनांगौ जायो